قدراات تھوک مارکیٹیں جیسے کہ سبجی منڈی ریلوے مارکیٹ ہفتہ بازار اور مقامی گروسری دکانیں عام طور پر ہر علاقے میں پائی جاتی ہے بڑے شہروں میں سپر مارکیٹ جیسے ریلائنس فریس بگ بجار ڈی مارٹ اور آن لائن پلیٹفارام جیسے بگ باسکٹ اور فلپ کارٹ گروسری بہت مشہور ہو چکی ہے حالیہ بورسوں میں سبجیوں اور گروسری کی قیمتوں میں خاص اضافہ ہوا ہے موسمی اثرات ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ اور نقل و حمل کی لاگت نے مہنگائی کو بڑھایا ہے کئی سبزیاں جو پہلے سستی تھی اب مہنگی ہو چکی ہے آن لائن ساپنگ ایک اور سل سہولت ہے اس سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور گھر بیٹھے چیزیں مل جاتی ہیں آن لائن پلیٹفارام پر مختلف ڈسکاؤنٹ اور آفرز دستیاب ہوتے ہیں جو خریداروں کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں البتہ کبھی کبھار تاجہ ہسیہ کے کوالیٹی کمزور ہو سکتی ہے کچھ صارفین کو ڈلیوری میں تاخیر یا غلط آڈر کا بھی سامان ہوتا ہے